मुरगी घरके पिछुआड़ामे जे छै से पोसलासे बहुत बेनिफिट छै देखरेख बहुत जादे होइ छै ओ नहि आओर मुरगी के नस्ल जे जे दुइ तीन प्रकारके होइ छै नर मेदी आओर ओ चलानी मुरगी भी होइ छै चलानी मुरगी जे छै से ओ जादे जे छै से एँ अण्डा जे छै से दै छै अच्छा बच्चा होइ छै ओकर बड़ा बच्चा होइ छै जे मुरगीके बच्चा जे होइ छै से बड़ा होइ छै ओकर जादे कीमतमे बिकै छै नहि नहि ओ मुरगी जे छै से घरके पिछाँमे जे छै से राखलासे ओहिमे मतलब जऽ जादे देखरेखमे रहै छै आओर हुनका जे छै से रखरखावके लिए जे छै से ओकरा ठण्डीसे बचबै ले पड़ै छै ठण्ड महिनामे जे छै से ओकरा गरमीके लिए जे छै से बल्ब भी देल जाइ छै बल्बके रोशनीसे गरम भी रहै छै नहि नहि आओर गरम रहलाके बाद जे छै से ओकरा नोकसानी ठण्डी नहि मारै छै ठण्डी मारलाके बाद जे छै से ओहिमे बहुत मुरगी जे छै से बेमार पड़ि जाए छै बेमार पड़लाके बाद जे छै से ओकरामे टीका भी लगबैलए पड़ै छै नहि नहि बराबर सुइ भी लगबैलए पड़ै छै मुरगीके कोइ नहि मुरगीके अगर सुइ नहि लगेतै तऽ मुरगी जे छै से ओ ठण्डमे जे छै से ओकरा ठण्ड मारि देतै तऽ फेर मुरगी जे छै से मरि जएतै नहि नहि तऽ एहिलिए जे छै से ओकरा ठण्डसे बचबैके लिए घरमे बल्ब आओर लगाएल जाए छै नहि नहि बल्ब आओर लगैके जे छै से ओकरा सुरक्षित राखल जाए छै नहि नहि ओकरा ई मुरगी जे छै से डेली अण्डा जे छै से दै छै आओर ओ अण्डा जे छै से जादा मात्रामे जे छै से अण्डा देलाके बाद ओ मुरगी अण्डा जे छै से मारकेटमे भी लोक सप्लाइ करै छै नहि नहि मुरगीके अण्डा जे छै से भेजै छै आओर बच्चा भी जे छै से मुरगी जे छै से ओ अण्डापर बैठै छै मुरगी बच्चा भी दै छै अण्डा फुटै छै अण्डाके बच्चा दै छै नहि नहि आओर मुरगीसे बहुत बड़ा भी छै से फैदा भी छै नहि नहि जतेक भी छै ओ मुरगी अगर ओ कहीँ कहीँ ओ कीट कीट आओरके जे छै से सबटाके खा जाए छै मुरगी नहि नहि मुरगीसे बहुत बड़ा बेनिफिट छै नहि नहि आओर मुरगी आओर कै प्रकारके नस्लके मुरगी होइ छै नहि नहि ओ मुरगी जे छै से एँ एकटा होइ छै हाइब्रिड हाइब्रिड जे छै से ओहिमे बहुत बड़ा बच्चा होइ छै नहि नहि आओर अण्डा जे छै से दै छै नहि नहि आओर मुरगीके जे छै से फारम चलेलाके बाद जे छै से अँ बहुत बेनिफिट होइ छै नहि नहि ओ फारममे लाखो रुपैआके बचत होइ छै मुरगीके फारम चलेलासे नि नहि आओर ई फारम जे छै से आओर एहिमे जे छै से फारममे जे छै से जालपर जे छै से ओकरा मुरगीके राखल जाए छै ओहि जालके निच्चाँमे जे छै से ओ लैट्रिन करै छै मुरगी तऽ ओ निच्चाँ आबि जाइ छै आओर निच्चाँ जे छै से जहाँ बेबस्था छै ओ मछली जे छै से पालन मछली लेल मछली खाइ छै तऽ ईसब बेनिफिट छै मुरगी पालनमे जे छै से बहुत जादे बेनिफिट छै नहि नहि मुरगा मुरगी मुरगी ठण्डसे बचबै ले पड़ै छै आओर एकरा बराबर टीका लगबै ले पड़ै छै मुर मुरगीके कि ई बेमार नहि पड़ै नहि नहि आओर स्वस्थ रहै स्वस्थ रहतै तब ने अन अन समय समयपर अण्डा देतै अण्डा जे छै से सप्लाइ होइ छै सप्लाइपर जे छै से बेनिफिट ओहो जादा मात्रामे होइ छै नहि नहि एकटा रोजगार एकटा रोजगार भेलै ई नहि नहि एहि रोजगारसे आदमीके बहुत बड़ा बेनिफिट भए रहल छै बहुत गामघरमे भी ई चीज जे छै से बहुत देखैके लिए मिलि रहल छै